فلکیات کے شعبے میں سب سے زیادہ دلچسپ اور حالیہ دریافتوں کے بارے میں بات کی جائے تو اُس میں جو سب سے اہم دریافت نکل کر سامنے آتی ہے تو اُس کو چندریان تھری کہنا بیجانہ ہوگا کیونکہ چندریان تھری ایک ایسا ایک ایسی دریافت ہوئی ہے جس کے ذریعے سے چاند پر کتنا پانی ہے کیا کیا چیزیں چاند پر موجود ہیں کیا کیا اور بھی کیا کیا چیزیں وہاں پر چاند پہ ہیں جس سے پتا چل سکے کہ چاند کے فوائد کیا ہیں کیونکہ اِس سے پہلے ایسی دریافت ہوئی نہیں تھی اِس وجہ سے مکمل طور پر چاند کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں تھا کہ چاند پہ کیا کیا چیزیں ہیں پانی ہے گیس ہے اور بھی کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اُس سے مکمل طور پر واقف نہیں تھے لیکن جو حالیہ دریافت ہوئی ہے چندریان تھری کی جس کی وجہ سے چاند کے محل وقوع کو سمجھنے میں کافی آسانی ہو گئی ہے اور یہ چندریان تھری چاند کے چاند کی جو چیزیں ہیں اُس کو سمجھانے میں کافی مدد کرے گا